جی ہاں دیکھیے وہ جو ہاتھ سے بنے کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پہلے کے لوگ اسے استعمال کیا کرتے تھے جیسے کہ اس میں جو فائدہ نظر آتا تھا وہ بہت کمفرٹیبل ہوتے تھے وہ ہاتھ سے بنے ہوتے تھے نا تو ابھی جسم کا بڑھنا یا سکڑنا جو رہتا ہے ابھی وہ ان کپڑوں میں جو ہاتھ کے بنے ہوتے تھے نا ان میں وہ ایڈجسٹیبل ہوتی تھی یعنی گنجائش رہتی تھی جیسے مطلب اگر پہن رہے ہیں تو وہ مطلب آ ہی گیا ابھی جو مشینوں سے کپڑا بنتا ہے وہ تو ایک فکس ہے بھائی سائز دیا اور اسے تیار کر دیا وہ جو آپ کا سائز ہے اس وقت تک آئے گا ابھی وہ سائز اگر چھوٹا یا بڑا آپ کا ہوتا ہے جسم تو وہ نہیں آ پاتا آپ کو وہ کپڑا ہٹانا پڑتا ہے تو یہ ذرا سا فرق ہے ہاتھ کے بنے کپڑے میں اور مشین کے بنے کپڑے میں کیوں کہ مشین جو ہے وہ ایک دم فکس کپڑے کو ایک دم اٹیچ کر دیتی ہے بس تھوڑا سا فیبرک کا یہ رہتا ہے ہاں رہا سوال ریڈیمیڈ کا اور آج بھی سلائی مشینوں کا دیکھیے دیڈیمیڈ بھی لوگ پسند کرتے ہیں ریڈیمیڈ کا پسند کرنا اور نہ کرنا دو ہی چیزیں ہیں بھائی پسند وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کو جیسے کوئی فیبرک ہے ابھی جلدی بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے تو زیادہ تر لوگوں کے جسموں پہ جو ہے ریڈیمیڈ سوٹ ہو جاتا ہے فٹ ہو جاتا ہے بہت سے آج بھی لوگ ایسے ہیں جو پتلے دبلے ہیں یا زیادہ ہیلدی ہیں ان کے لیے مشکل ہے بھئی مل بھی اگر جائے تو ان کنفرٹیبل رہتے ہیں مطلب آتا ہی نہیں بے سکونی بے چینی رہتی ہے کہ کیا پہن لیا بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں نہیں بھائی اس اپنے جو ٹیلر ماسٹر ہے درزی ہے وہ سائز اچھا لے کے بنائے گا اس کو جیسا بولیں گے ویسا بنائے گا تھوڑی گنجائش بھی رکھ دے گا اندر کپڑے کے اندر کل کو اگر بڑھتا ہے جسم چھوٹا ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا آدمی گھٹا بڑھا بھی لیتا ہے تو یہ ذرا سا اس میں فرق ہے ریڈیمیڈ میں اور سلائی میں تو لوگ زیادہ تر سلے ہوئے کپڑے پہننے بھی پسند کرتے ہیں جتنا مارکٹ میں ریڈیمیڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے